हम अपना बच्चाके एकटा फ्रॉक ऑर्डर केलहुँ जे हमर बच्चा पहिरत आ ओ की कयलक तऽ एक दू बेर ओकरा फोन नम्बर करय एलै हम ओतेक अनपढ़ गवार आदमी बूझी सूझी नहि फोन नम्बरके ओ आयल हमरा दलानपर तऽ तेना झिझकि झिझकि कऽ बाजय जे हमरा दोबारा नहि भेल फेर ओहि आदमीकेँ कहयके मोन जे बौआ हौ की हमर छै नहि छै एक बेर नहि हमरा कहयके मोन भेल आ उल्टे ओ आपका फोन नहीं लगता है हमरासँ ओ हिन्दी इंग्लिश बतियाय हम इंग्लिश हिन्दी बुझयवला आदमी नहि बूढ़ सूढ़ आदमी अङ्गना घरमे काम काजवला आदमी आ ओ तेना झिझकि कऽ बाजय जे हम ओकरा दुबारा किछु नहि पुछयके कोशिश नहि केलियनि नहि हम पुछलियै